औ नोंथां बोरै दं एह आथसा न'वावनो दंना एह आंबो मोजाङैनो दं माबा नोंथां आं मोनसे खोथासो सोंनो नागिदोंमोन नोंसिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोनलै कन्डिसनफ्रा माबादि बेरायथाव थाव जायगाफ्रा मा मा दं मिथिगोन नामा औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय लामाफ्रा माबादिथाय ट्रेनजों थांबाबो बे माबा बासुगाव मोनबानो ओंखारनांगौ ससेनिफ्राय जायखिया ट्रेनजोंनो थांनाय जागोन आरो औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय बेरायथाव जायगाफ्रा मा मा दङ

उम उम उम उम औ औ औ सर'लपाराखौथ' माबा क'क्राझारावसो होन्नाय खोनादोंमोन माथो ओमफ्राय नोंसिनिजों थांजायो नामा खाथि जायो नामा लामायाथ' मोजांखा ओमफ्राय ओमफ्राय नोंसिनिमिस न'सिन थांनाय लामाफ्रालाय माबायदि औ थं न'सिम न'सिम गारि खारजायो नामा औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ जायखिया आङो माबा सान्नैसोनि उनावनो थांगोन आरो नोंथां औ औ औ औ दे दे दे दे होम्बा दोनसै ना